जी दीदी नमस्ते हमको मटर पनीर आलू पनीर और यह हीं सब चीज़ चाहिए आपके यहाँ हैं और बताइए अच्छा हमको यह बताइए कि आलू पनीर मटर पनीर और बाटी चोखा का दाम क्या है

और मटर पनीर का अच्छा हमको तो बाटी चोखा चाहिए तो उसमें स्वादिष्ट है ना स्वादिष्ट बना हुआ है ना खाना अच्छा बहुत लोग तो गए हैं तो बोले हैं कि वहाँ का खाना द्वास्दिष्ट नहीं रहता है अरे नहीं हम इधर काम पर से आ रहे थे सोचे कि भूख लग गया कि खा लें तो बहुत लोग बोले हैं कि नहीं वहाँ पर मत जाइए वहाँ के खाना अच्छा नहीं लगता है अच्छा और अच्छा बताइए इसके अलावा आपके यहाँ और क्या क्या चीज़ें बनी हैं आलू हो गया पनीर हो गया और कोई सब्ज़ी में और कुछ सब्ज़ी नहीं है अच्छा हमको तो मूली के पराँठे बहुत पसंद हैं वह मिल जाएगा ना अच्छा उसका रेंज कितना है दाम चालीस रुपये अच्छा ठीक है अच्छा यह बताइए कि आपका टाइमिंग कब से कब तक है मतलब बंद तो नहीं होगा ना शाम को बताइए शाम तक हम कार से आ रहे हैं तो अभी रस्ते में है जाम उम लगा हैं तो कुछ समय हो सकता है ठीक है शाम को हमको खाना है ना